میرا پسندیدہ اردو الفاظ جو ہے وہ ہے شعر و شاعری اور اس لیے مجھے اتنا پسند ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے الفاظ پڑھنے میں اور اس کا جملہ لکھنے میں اور میں اپنے مقام میں اور اپنے گاؤں یا اپنے مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اردو بولتے ہیں اور مجھے اردو بولنے پہ مجھے فخر ہے اس لیے کہ میں اردو اچھا بول لیتا ہوں اور میں جب اپنے گاؤں میں بھی بولتا ہوں تو وہاں کے لوگ مجھے بہت اچھے نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس پہ مجھے فخر ہوتا ہے کیوںکہ میں بہت اچھا اردو بول لیتا ہوں اور لکھنا بھی جانتا ہوں